गामिनि समाजाव गेलेमु गेलेनानै मानसिया गोबां खायदाफोर सोलोंनो हायो जेरैबायदि गामियाव गेलेयोबा प्रेक्टिस एबा प्रेक्टिस फोर जाबाय थायो गेलेनायजों लोगोसे आरो गोबां आयदाखौनो रोंलांनो हायो गामि ओनसोलाव थायोबा जेरैबायदि गामि ओनसोलाव गोबां गेलेनायफोर जायो जेरैबायदि बल गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय काबाडि गेलेनाय आरो बेजों लोगोसे गोबां अन्थाइ अन्थाइ खुबैनायथ' नङा जेभलिन खुबैनाय आरो बेजों लोगोसे अन्थाइ खुबैनायबो दङ सानस्रिनाय दङ बायदि बायदि दङ